मां ऑनलाइन कुर्तो घुरायो हुओ मूंखे आहियो कुर्तो ॾियणु भई त माई घरवारनि खे न वणियो मुंहिंजे ॿारनि चयो की मम्मी भई वॾो आहे कुर्तो साइज़ लॻंदो सो फिटिंग ऐं कलर बि सुठो न आहियो थो उन खां पोइ वरी मां वरी वा ऑनलाइन में मोकिलियो न्यापो त उहे आहियां वरी ॿीहर वठण लाइ त उन खे बद कुर्तो वरी मां उहो वापसि खणी विया वरी ॿियो ॾियणु आहियो उन में कलर सुठो बढ़िया लिखी मोकिले ऐं लंबाई चौढ़ाई सुठी न बि न मकिलूं उहो मां पातो ॿारनि खे बि सभिनि खे वणियो ऐं सभिनि माण्हुनि सभिनि पुछियो की केतिरो किथां घुरायो अथई ॾाढो बढ़िया कलर आहियो अथई बढ़िया साइज़ आइ ती ऐं सभिनि खे उहो वणियो ॿार बि ख़ुशि थी विया ऑनलाइन वारा वापसि वरितऊं ॿियो वरी वापसि ॾिनूं वरी असांखे ऑनलाइन वारा